नमस्कार तुमकां बरो दीस आंवडयता मानून घेता की म्हजो संपर्क जो आसा ओला कॅब सर्विसाक लागलो आसतलो म्हाका म्हजे बापाय खातीर एक कॅब बूक करपाची आशिल्ली म्हजो बापूय सद्द्या कामाच्या निमतान पेडण्यां ह्या म्हालान गेल्लो आसा म्हाजो बापायक पेडण्यां साकून काणकोण मेरेन हाडपाक जाय तर मागता तुमच्या कॅब ड्रायव्हराक जावं तुमच्या कॅब मेनेजराक की म्हाजी मत नोंदणी करून घेवची तशेंच म्हाकाय हें बी जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की काण काणकोण योव योवपा मेरेन कॅबाक कितको वेळ लागतलो तशेंच पेडणें तें काणकोण मेरेन कितके किलोमिटर आसात आनी तुमची चार्जीस कितली आसतली ती तशेंच म्हाज्या बापायक तुमच्या कॅब सर्विसान भितर कितके सर्विसीस मेळटल्यो त्यो तसोच कॅब ड्रायव्हर कितको मेरेन सुरक्षीत आसा हें बी म्हाका कळोंक जाय तो ताजो लायसन्स कारिचें इन्शोरन्स आनी बाकी हेर काय कारीचे पेपर जे आसात तें म्हाका तुमी डोकुमेन्ट करून धाडचे हाजी बी मात्शी नोंदणी करून घेयात तुमी तशेंच म्हाजो बापूय कॅबान प्रवास करतना ताजेर कसलें प्रकारचें अरिश्ट येवचें न्ही हाजी काळजी तुमी घेवची तशेंच पेडण्यां तें काणकोण मेरेन येवपाक तुमकां कितको वेळ लागतलो हाजी मात तुमी म्हाका नोंदणी करत कोरून दियात तशेंच तुमच्यो कॅब सर्विसिचे कितके पैशे जातले हेवूय तुमी म्हाका सांगात तुमचो पेमेन्ट कॅटेगरी कश्यो उरतली तेवूय तुमी म्हाका सांगात तुमी कॅश घेतात जावं यूपीआय जावं ऑनलायन पेमेन्ट जांव कार्ड पेमेन्ट कितें तें तुमी म्हाका आतात सांगात कारण मुखार वचून म्हज्या बापायक कांयच अडचण येवंक नाकात म्हजो बापूय जो आसा एक सादो मनीस ताका हेर एक कांय गजाली कळना तो फक्त नकद घेवन आपलें सगलें काम करता जर तुमी नकद घेतात जाल्यार म्हाका पयलींच सांगात हांव म्हज्या बापायक सांगतां की कितको नकद घेवन भायर सरचें तें तशेंच म्हजो बापूय पेडण्यां म्हालात सद्द्या हरमल पंचक्रोशी हे शाळेंत शिकयता तर तांकां थंय साकून काणकोणच्या पेड्यां ह्या वाठारान पावोवपाक जाय तर तुमी म्हजी हाजी नोंदणी करात आनी काय अडचण्यो आसल्यार म्हजो संपर्क संपर्क करपाचो खातीर म्हजो मोबायल नंबर घेयात म्हजो मोबायल नंबर जावन आसा सात चार णव आठ दोन एक दोन चार शुन्य दोन कांय अडचणीं आसल्यार म्हाका तुमी ह्या नंबराचेर संपर्क कोरू जाता तशेंच ज्या टायमाचेर हांवें कॅब बूक केला तितकेच वेळा भितर म्हज्या बापायक तुमी थंयच्यान ड्रोप कोर घेवचो आनी वेळान भितरूच म्हज्या बापायक तुमी ड्रोप करचो